جس سامان کے بارے میں میں اپنا منفی تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ہیڈ فون ہے کچھ دن پہلے مجھے ہیڈ فون کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کس کمپنی کا ہیڈ فون لیا جائے تو دوستوں کے مشورے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ بوٹ ایک کمپنی ہے اس کا ہیڈ فون یا اس کے جو اور دوسرے آلات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو دوستوں کے مشورے کے بعد میں نے بوٹ کا ہیڈ فون خرید لیا ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے استعمال کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کی آواز کی کوالٹی کم ہونے لگی ہے اور یہ ہیڈ فون جو ہے جس طرح سے شروعاتی دن میں اچھے کوالٹی کے ساتھ چیزوں کو سناتا تھا وہ اب نہیں ایسا نہیں کر پا رہا ہے اور جو ہیڈ فون کا جو ڈبہ چارجنگ کیس تھا وہ بھی چارجنگ زیادہ دیر تک نہیں رکھ پا رہا تھا تو دوستوں نے یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ہے لیکن مجھے استعمال سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا اس کے استعمال کے بعد اور آئندہ میں اپنے کسی بھی دوست کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ تم بوٹ کا ہیڈ فون خریدو اور استعمال کرو